मेरी बात टीना से हो रही है मैं सलोनी बात कर रही हूँ मैम मैं न इंदौर में अभी नई नई सिफ़्ट हुई हूँ तो मुझे दो लोगों के हिसाब से रूम चाहिए तो आप मुझे बता देंगे यस मैम मेरा इधर न्यू मार्केट में जो है उधर ही साइड के वो पास में ही मुझे वहाँ पर रूम चाहिए दो लोगों के हिसाब से तो मैम आप बजट के अंदर आप मुझे अच्छा सा रूम बता बता दीजिए लोकेशन भी भेज दीजिएगा

दो लोग बोल तो रही हूँ

मैम मेको वन वन बी एच के चाहिए

मैम ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत ज़्यादा बता रहे आप मैम इतनी कितनी फ़ैसिलिटी है ये मैम फ़ैसिलिटी तो सब जगह मिलती है लेकिन आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं कम करिए थोड़ा

मेरे लोकेशन के क्लोज़ नहीं है न मैम हाँ हाँ ठीक है मैम चल जाएंगा

चलो मैम ठीक है मैम मैं आती हूँ फिर आप हम वहाँ देख लेते हैं एक बार सब कुछ हैं न ठीक है मैम हाँ ठीक है मैम

ठीक है मैम ओके